नमस्कार नमस्कार और सब किधर और बताइए क्या हाल है

बताइए बताइए हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा छा तब बताइए क्या क्या लेंगे जी जी जी जी लड़की की शादी है न लड़की की शादी है न अच्छा लड़के की शादी है हाँ तो बता अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा छा छा

जी जी जी अरे अरे सोना पचास हजार रुपये है तोला पचास हजार रुपये औ चाँदी है चाँदी का रेट है साठ हजार रुपये हाँ केजी है किलो

अच्छा और हाँ माथ बिंदी टिकिया होती है और आप मंगलसूत्र हाँ हाँ हाँ और

हाँ हाँ हाँ उसमें और क्या चाँदी में और क्या न क्योंकि पैर का पायल पायल जाता है और एक कड़ा टाइप रहता है

अच्छा अच्छा छागल चाहिए आपको अच्छा अच्छा छागल और पेटी पेटी भी चाहिए हाँ हो जाएगा हो जाएगा आप लिखाइए सामान क्या क्या आपको पहले चाहिए छा छा छा छा नहीं नहीं आपको पेटी छा बताइए हम कहाँ पेटी छागल आपका लिख रहे हैं पेटी है छागल है औ पायल है हार है माथ बिंदी टिकिया है और ये वहाँ आपका हार भी है इसमें अब रेट आपको यही लगेगा यही सब आपको लेना ही है तो कब आएंगे आप इधर अच्छा दो तीन दिन में आ जाएंगे चलिए तो ठीक आप आइएगा ठीक है ठीक है भैया नमस्कार भैया नमस्कार नमस्कार भाई साब